अपना बिहारमे कोरोना बीमारी आयल रहै बिमारी जे छै बहुत छुआछूत मानैत छै केओ ककरो देहमे सटैत छै नहि केओ ककरो खाने पिनेके लिए सामान नहि देै छै बहुत मजबूरी हो गेल छै यहाँ कोरोनासँ केओ घरसँ बाहर लड़का साल भरसँ नहि निकलैत छै समस्या गम्भीर हइ केओ ककरोसँ बात विचार भी नहि कर पबैत छै समय एतना भिराह हो गेलै कि कैसे समय आदमीके भोजन पतर मिलतै कैसे की हौते कोइ सम्भवे नहि बुझाइत छै केओ ककरोसँ बात विचार नहि एहिमे हो पाबैत छै कि बिमारीके बाजैसँ भी बिमारी पट जेतै बिमारीके डरसँ केओ ककरो घरसँ नहि निकल रहल छै सभ घरमे अपना अपना बन्द हइ रुपआ पैसा जे केओ लेनदेन ककरोसँ नहि करैत छै कि केकरा हाथसँ सामान लिअऽ पैसा लिअऽ कहुँ हमरो नहि बिमारी पकड़ लेतै इएह समस्या हइ देशके समय बहुत गम्भीर हो गेलै भोजन पतर पर भी समस्या हो गेल रहै हमेशा सभ घरेमे बन्द रहैत छै घरसँ बाहर निकलबो नहि करैत छै माल जाल पानि पियेके लेल भी घरेमे बन्द रहैत छै नहि बाहर निकालैत छै केओ नहि केओ ककरोसँ बात विचार होइत छै हमेशाके हमेशा बारहो घण्टा चौबीसो घण्टा घरेमे लोक रहैत छै नहि ककरोसँ बात विचार हो पाबैत छै नहि केओ ककरोसँ मुलाकात कर पाबैत छै नहि लेन देन होइत छै नहि ककरो केओ देहमे सटैत छै कैसे समयके बदलाव होतै इएह बात विचार समाचार हइ आ एहिमे तऽ प्रभुके कृपासँ ही ई सभ सामान्य मतलब होतै दोसर कोइ उपाये नहि हइ हम सभ की करियै पूरा परिवार घरेमे बन्द रहैत छी किछु जे खाना बनल सभ गोटे खयलि नहि तऽ चुपचाप अपना भुखे बिछौने पर पड़ल रहैत छी सभ गोटे लड़का बच्चा सभ ओहिमे टेलिविजन देखै चाहैत छै मोबाइल बड़का फिलिम देखै चाहैत छै ओकरो व्यवस्था नहि हइ कोन चीज करियै इएह बात विचारके प्रश्न हइ आब जैसे समय तऽ बहुत विकराल होइत चलि जाइत छै बीमारी कहिआ कब हटतै कोइ हिसाब किताब नहि बुझाइत छै डाक्टरो बात नहि करैत छै छै आब तऽ एहिमे कोइ अकिले नहि काम करैत छै कोन चीज करियै नहि करियै भोजन भी नहि मिल पाबैत छै घरमे बच्चा बीबी सभ जे छै से खाएला मङ्गेत छै बिमारी एहन हो गेलै कि केओ ककरो देहमे सटबो नहि करैत छै नहि केओ ककरोसँ कपड़ा लेनदेन करैत छै कि कपड़ोसँ बिमारी पकड़ लेतै इएह तऽ समस्या सभ हइ